मैंने एक दो दिन पहले एक नया फोन खरीदा था उसका नाम था वीवो वी ट्वेंटी ये काफी अच्छा फ़ोन हैं और इसमें इसकी जो फोटोज़ आती हैं काफी अच्छी फोटो आती हैं और जो पिक्सल्स हैं वह भी काफी अच्छे आते हैं इसकी इसकी रैम भी अच्छी है और इसका बहुत सारी फोटोज़ अच्छे से स्टोर कर लेता है और यह मेरे बजट में भी आ गया काफी सस्ता फ़ोन भी है ये और इसका जो कलर है काफी अच्छा है और यह दूर की वस्तू की जो चित्र है वह भी अच्छे खींच लेता है और इसकी जो यह हैंग भी नहीं होता है और काफी मेरा इसके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है